आंनि नखराव गासै सा साथाम सुबुं दं आंनि आइ आंनि बिदा आरो आं आफाया गैला आंनि बिदाया ओइस एस पास जानानै थाबाय दा बे फरायासै आरो आङो डिग्रि कमप्लिट जाबाय दा आं नार्सिं कर्च फरायगासिनो दङ कमप्लिट जायाखै स' उन्दैयाव उन्दैनिफ्रायनो गोबां लोगोफोर मोनबोबाय स' बिदिनो क्लास देरबोनानै गोदान गोदान लोगोफोर जाबोदों आरो लोगोफ्रा माखासे ओन्दैनि लोगोफ्रा दासिमबो दं आरो बिसोरो गोबां हेल्प होबोदों स'